फोनके उपयोग जइसेकि पहिलेके जमानामे फोन नहि छलै तऽ बहुत दिक्कत हुअए रहै ककरोसँ मतलब बात उत नहि हुअए रहै फोन आबि गेलै तऽ मतलब सबसँ बात उत हुअए छै बात उत आओर मतलब किसी भी चीजके दिक्कत नहि हुअए छै जइसेकि दूरके पैसा भी मतलब फोन पेके द्वारा भेजि सकै छी मतलब दूर तक बात उत हो सकै छै ककरोसँ बात हो सकै छै आओर

फोनसँ बहुत अच्छा अच्छा काम हुअए छै जइसेकि पढ़ाइ भी आओर जाकरकऽ पढ़ाइ अच्छासँ हो जाइ छै जइसेकि बहुत सुविधा होइ छै फोनके द्वारा